गंगा उपेंद्र तुळशीदास आनंद वसंत गणपत परशुराम सुर्या विठाबाई कमळाबाई इंद्रायणी कालिका तुकाराम बलराम हनुमंत रामदास फिलोमेना फ्रांसीस आंतोन पेद्रो कामील मिलाग्रीस कार्मेलीन गजानंद पांडुरंग विठ्ठल